ओना तऽ हमरा घरमे सब हमसब मिथिला दरभङ्गा साइडके छिऐ तऽ हमरा सबके तऽ मिथिला पेंटिङ्ग एबे करैए अबैए की देखैत छलिऐ हँ सबके करैत करैत करैत बच्चा छलिऐ तऽ ओते नहि अबैए छलय करऽ लेकिन शौक बड छलए एहि चीजके किआकि ओहिमे रङ्ग विरङ्गके मोर मछली हाथी ई सब बनैत छलैए तऽ बच्चामे तऽ शौक होइत छलैए बनबैके मनो करैत छलऽ खूब लेकिन बनबऽ नहि अबैत छलऽ लेकिन धीरे धीरे सबके देखैत देखैत आबऽ लागल मिथिला पेंटिङ्ग करऽ मिथिला पेंटिङ्ग बड सुंदर लगैत छै देखऽमे कोबरमे जे हमरा सबके बनैत छै तऽ बिआहमे जे जैतहुँ केकरो अपन दीदीके हमरा उमरके तऽ नहि है हमर दीदीके उमरके दीदी सबके देखैत छलियनि हुनकर सबके बिआह होइत छलऽ तऽ कोबर लिखाइत छलै सेहो मिथिले पेंटिङ्गमे लिखाइत छै हमरा सबमे कोबर ओएह कोबर जे देखलिऐ तऽ हमरा मन केलक की जे हमहुँ हमरो जे अबिते मिथिला पेंटिङ्ग करऽ आ कोबर लिखऽ तऽ हमरो केओ पूछतै जे बौआ तोरो अबैत छौ मिथिला पेंटिङ्ग कोबर लिखऽ तऽ हमरोसँ पूछितऽ तऽ हमहुँ कहितिऐ हँ यै चाची हँ यै दीदी हमरो अबैए मिथिला पेंटिङ्ग कोबर घर लिखऽ तऽ हमरोसँ पूछतिऐ लेकिन अखन तऽ हमरा अबैत नहि छलऽ बच्चा छलहुँ मोनमे ई रुचि अबैत छलऽ जे हमहुँ मिथिला पेंटिङ्ग सीखतहुँ मिथिला पेंटिङ्ग करितहुँ तकरा बाद हमहुँ सीखलहुँ ओकरा बाद हमरो कोबर लिखऽ आएल मिथिला पेंटिङ्गमे एहि सबमे रुचि केलक जे मिथिला पेंटिङ्ग लिखैत छी लोक हमरो पूछत जे अहूँके अबैया नहि अबैया नहि कहतिऐ तऽ कनी खराब लगैत छै जे आए देखिऔ एते टाके भए गेलैए कोबर लिखऽ नहि अबैत छै सएह देखिऔ लोकसब तऽ कहबे करैत छै लोकसबके मुँह तऽ हमरो मोन तऽ करिते छलऽ लेकिन अबैत नहि छलए ओते नीकसंँ लेकिन आब अबैए एना कऽ हमरा की मतलब की मोन केलक जे हमहुँ मिथिला पेंटिङ्ग बनबैत छी मिथिला पेंटिङ्गके बड शौकीन छी हम हमरा कोबरो लिखऽ बड सुंदर अबैए